आं जाय सुइथारखौ लुगैनानै दंमोन बे सुइथारखौ आं दाखालिबावै बायनानै लाबाय बे सुइथारखौ बायनो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गान्नानैबो जोबोद मोजां मोनदों बे सुइथारखौ मोन्नायनि आंनि गोजोन्नायखौ आं बुंख'नो हाया दिनै बे सुइथारखौ आङो मोजां जोथोनाव लाखिगोन होन्नानै गोसोआव साननानै लाबाय